हिंदी भाषा पुराने लोग बहुत बोलते थे और हम लोग भी हिंदी से पढ़े हैं हिंदी अच्छा है चाहे जहाँ जाए समझ लेते हैं हिंदी में ही सब कुछ पढ़े लिखे भी हैं अब सी बी एस ई बोर्ड आ गया है सब चीज इंग्लिस में हो गया है तो इंग्लिश वालों से हिंदी वालों जमता नहीं वो बोल नहीं पाते तो इसलिए हिंदी ज्यादा हमको बोलनी चाहिए अभी कहीं बैंक में चले जाओ वहाँ पे भी अधिकारी कोई रहेंगे इंग्लिस बोलेंगे जो की हिंदी बोलने की जरूरत है हिंदी से रहेगा की कोई भी व्यक्ति रहेगा हिंदी समझ जाएगा हर कोई इंग्लिश नहीं समझ पाएगा और कहीं कम्पनी में चला जाओ वहाँ पर भी इंग्लिश ही चलता है तो इससे ज्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार ताकि हिंदी हर जगह कर दे हिंदी रहेगा तो अपनी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है वो कोई भी बोल लेगा कहीं भी चला जाएगा उसको टेंशन नहीं रहेगा हाँ मैं यहाँ इस बात कर लूँगा जहाँ हिंदी नहीं रहेगी अगर आदमी इंग्लिश नहीं जानता वो बेचारा वैसे खड़ा रहकर क्या करेगा इसलिए हिंदी हर जगह लागू करना चाहिए हिंदी बहुत जरूरी है हमें हिंदी के बारे में अच्छा पढ़ाना चाहिए शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए हाँ इंग्लिश इंग्लिश हर जगह चल गया अब स्कूल में भी छोटे बच्चों से लेके बड़े तक के इंग्लिश से इंग्लिश हिंदी का जैसे नाम मान लो खत्म करते जा रहे हैं अभी हिंदी जरूरी है क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में है तो हिंदी हमको हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदू हिंदी बहुत जरूरी है कहीं भी जाओ इंग्लिश इंग्लिश बैंक में जाओ वहाँ पर भी जितने कर्मचारी रहेंगे इंग्लिश में बात करेंगे और मोबाइल पर भी फोन आएगा कस्टमर केयर का वो भी इंग्लिश बात करेंगे तो वो सब अगर हिंदी में बात करेंगे ज्यादा बैटर रहेगा अब कहीं आप ऑनलाइन सॉपिंग करते हैं तो भी इंग्लिश में बात करते हैं तो उनको भी हिंदी में बात करना चाहिए ताकि आदमी समझ सके आप क्या बता रहे हैं क्या नहीं तो अपने भाषा में बोलेंगे तो क्या समझ पाएँगे इसलिए हिंदी जितना से जितना हो सके उतना बताया जाए स्कूलों में भी पढ़ाया जाए हिंदी अच्छे से और अब सी बी एस ई बोर्ड आ गया है हिंदी स्कूल का लेवल भी कम होता जा रहा है धीरे धीरे सब लोग अपना बच्चे को पढ़ाते हैं सी बी एस ई बोर्ड जहाँ तक की जरूरत है हिंदी में भी बहुत ज्यादा पढ़ाना चाहिए इससे क्या है कि अपना स्कूल जो है हिंदी वाले हैं वो भी अच्छा चलेंगे नहीं तो सब बच्चे अपने सब लोग भेज देते हैं सी बी एस ई बोर्ड अभी बेचारे जो गरीब वर्ग के हैं वो तो नहीं पढ़ा पाएँगे उसमें इसलिए उसकी भी व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए और सी बी एस ई बोर्ड इतना फीस है तो वो केवल बड़े लोग ही पढ़ा सकते हैं इसलिए हिंदी हर जगह करनी चाहिए ताकि लड़का कहीं से भी पढ़ा रहे कहीं भी कम्पनी में जाए हिंदी को मान्यता रहेगी तो हिंदी सक्सेस हो जाएगा नहीं तो बेचारा फिर इंग्लिश पढ़े तब जाके कम्पनी में कहीं लग सकता है इसलिए हिंदी जितनी हो सके उतना हर जगह लागू करें और सरकार से अपील है कि हिंदी सही रहेगी तो हर जगह आदमी कहीं भी काम कर सकेगा क्योंकि बिना हिंदी के कोई भी काम कठिन है इंग्लिश सबको नहीं आता है और हिंदी है अच्छी भाषा है हिंदी सब लोग समझ लेते हैं इसलिए जितनी कम्पनी है वहाँ सच सब जगह हिंदी कर देना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति अपना जॉब कर सके वहाँ हिंदी बोलकर